علی گڑھ ضلعے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن كی وجہ سے لوگوں كو كافی اپورچنوٹیز كافی موقعے فراہم ہوئے ہیں لوگ اختیار بنے ہیں صحت كے لحاظ سے دیكھا جائے تو یہاں پہ بہت بڑا ہاسپیٹل جی این ایم سی ہے جو گورنمنٹ ہاسپیٹل ہے جس میں ہزاروں كی تعداد میں دیگر ضلعوں كے لوگ آتے ہیں اور اپنا علاج بہت كم پیسوں قیمت پر كراتے ہیں اور بہت اچھے ڈاكٹرس وہاں مہیا ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جس كا نام ہر كوئی جانتا ہے اس سے فارغ اسٹوڈینٹس وہاں جاتے ہیں اور ڈاكٹرس كے پد پر پہنچ كر ڈاكٹرس كی ذمہ داریوں كا حق ادا كرتے ہیں اور جو بہت اپنے نامور ہاسپیٹل ہے جس كی خدمات بہت حیرت انگیز ہیں اور بہت ہی زبردست ہیں وہیں دوسری طرف بات كیا جائے تو خود مختاری بنانے میں بچوں كی طالب طالبات میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اپنا ایک اہم رول كردار پلے ادا كر رہی ہے جو قابل احترام ہے جہاں سے نكلنے والے بچے بچیاں پوری دنیا میں پوری دنیا كے اندر اے ایم یو كا نام روشن كرتے ہیں اپنے ماں باپ كا نام روشن كرتے ہیں اور اپنی كامیابی كے جھنڈے گاڑتے ہیں بہت ساری یوجنائیں ہیں جو ضلعے میں چلتی ہیں اور مكھیہ منتری بالک بالیكا پروتساہن یوجنا ہے جس سے ان بالک بالیكاؤں كو یعنی ان طالب طالبات كو ایک مہیا چیزیں كرائی جاتی ہیں جیسے یہ آگے بڑھ سكیں تو اس طرح كی چیزیں ہیں جو یہاں كے لوگوں كے علاقے كے لوگوں كو بہت ساری سہولیتیں ان ذریعے سے ملی ہوئی ہیں